हम अपने शहर से बनारस सिटी में जाने गए हैं बाइक से बाइक चलाने में हमको बहुत अच्छा लगता है और बनारस घूमने टहलने में और अच्छ बहुत अच्छा लगता है बाइक चलाते समय हमको हर सावधानियाँ बरत बरतते हैं और बनारस में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़े हैं वहाँ घूमने टहलने के लिए वहाँ बहुत बहुत से दृश्य देखना पड़ता है जैसे वहाँ काशी विश्वनाथ सारना और दुर्गा कुंड अस्सी घाट सभी जगह बाइक से हम घूमें टहले हैं और वहाँ की नज़ारे देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है औ बाइक हर एक गलियों में हर एक चौराहे पर चाहे जहाँ से जिस तरीके से चाहें उस तरीके से मोड़ सकते हैं और कोई दिक्कतें नहीं होती है बाइक से हम बनारस जा कर कई बार गए और कई बार वहाँ के नए नए अंदाज़ देखें और बाइक से हमें बनारस घूमे टहले और बाइक द्वारा हमें बहुत सुकून मिलता है बाइक चलाने में हमें बहुत अच्छा लगता है वो बाइक से बनारस जा कर कपड़े के दुकान पर और मार्केटिंग करना और मार्केटिंग कर के बाइक से ही हर जगह हर चीज़ कर लेते हैं और बाइक बनारस शहर बाइक से घूमने के लिए बहुत अच्छा लगता है चाहे जहाँ भी बाइक से घूम लें और टहल लें और बाइक हमारे लिए बहुत आरामदायक है और हमारा एक दोस्त मैहर गया था उन्होंने कहा कि एक बार आप बाइक से मैहर चले जाइए और वहाँ जाने में बहुत अच्छा लगेगा और वहाँ जाकर के हमने शारदा माता का दर्शन किया और उसके बाद में हमने जगह जगह रुका और वहाँ का अच्छी तरीके से वहाँ का हमने आनंद उठाया और बाइक से ही हमको सुझाव मिला कि अच्छा दृश्य देखने के लिए मिलता है और शुद्ध शुद्ध हवाएँ मिलती हैं हमने तो फोर व्हीलर से कई बार गया और हमारे दोस्त ने गया था इसलिए हमने भी बाइक से जाने का प्लान किया और मैहर जाते समय बहुत से अच्छे अच्छे चीज़ दिखाई देते हैं और हमारे दोस्त ने कहा कि बाइक से बहुत सी समस्याएँ नहीं होती इसलिए बाइक से ही हमने मैहर कई बार गया और कई बार दूसरे को भी सुझाव देते हैं